हाँ जी ये फुल नगरी से बोल रहे हैं दस के दस फूल वाले हाँ मुझे कुछ फूल खरीदने थे मुझे मल्टीकलर रोज़ेज़ चाहिए यह लाल पीले सफ़ेद गुलाबी यह सब हैं ठीक है मुझे ये एक एक किलो के चाहिए कितने हो जाएंगे आपका इतना इनका भाव क्या चल रहा है क्या बात कर रहे हैं दो सौ रुपये थोड़ा सा तो कम करो मतलब मेरे को जेस्मीन भी चाहिए ना एक किलो तो जैस्मीन एक किलो कितने की पड़ जाएगी मेरे को डेढ़ सौ रूपये किलो यानी के मेरे साढ़े तीन सौ में यह दोनों हो जाएंगे अगर वह मैं दो सौ में लेता हूँ ना ठीक है और अगर मेरे को मतलब क्या है मेरे बेटे का बर्डे है जन्मदिन है तो मुझे घर सजवाना था मेरा धन्यवाद क्या है एक साल का हो गया तो मतलब पूरा अच्छे से सजवाना है मेरे को है न धन्यवाद बंदरमाल मेरे को कितने की पड़ जाएगी अगर मैं दो किलो लूंगा तो मतलब दोनों की ये मिक्स कर देना उसमें तो कितने के अच्छी लगेगी न दोनों

मैं हर चीज़ अच्छी ही पसंद होती है मुझे बहुत अच्छी पसंद है जी बस यही चाहता हूँ शिकायत का मौका न मिले मेरे को मैं इससे पहले कई जगह गया लेकिन शिकायत है मेरे को मतलब अच्छी नहीं लगी तो मेरे को न मतलब मेरे मित्र ने बताया आपकी दुकान के बारे में हाँ मैं इसके पहले गया था पास में दुकान थी मेरे घर के वहाँ पर नहीं मिला मेरे को फिर मैंने सोचा चलो आपसे मिलने गया अच्छा जी ठीक है तो मतलब फिर मेरे को आज शाम को चाहिए क कल है उसका जन्मदिन मगर बास यह हुई न कुछ बात सही बात है चलो कोई न अच्छे से सजा देना है न अभी तो खैर मैं ठीक है तो अभी मतलब पंद्रह बीस मिनट में आ जाओ आप घर जी शिकायत का मौका नही मिलेगा न ठीक है ठीक है चलो आ जाओ है न पैसे मैं आपको घर दे दूंगा है न धन्यवाद आपका